अपने दिन ध्याहार ते अस अपने गली म्हल्ले आह्लें कन्नै बनाने होन्ने जियां घर अस दिखदे रेह् हे जन्माष्टमी बगैरा होंदे ही ते दादी साढ़ी सनाई ओड़दियां हां असेंगी घाई मंदर जाना स्यूल श्यूल लेई जानी भुन्नियै उत्थें गै उनैं बनाना परशाद बनाइयै पंत नै राती असेंगी कथा कुथा सनानी सारी ते उत्थें बेहियै कीर्तन शीर्तन करना फ्ही क्रिश्न जन्म होना ओह्दे बाद उनें असेंगी परशाद देना पैह्लें स्यूल लोग घरों दा गै भुन्नियै लेई जंदे हे ते उत्थें बेहियै अग्गैं परशाद बनांदे रेह् बाकी ओह्दे बाद रक्खड़ी रुक्खड़ी ध्याहार आया ओह्दे च कुड़ियें आना ते असें बी जाना पैह्लें अस घर रुट्टी शुट्टी बनाइयै जाना फ्ही एह् ऐ कि चलो कुड़ियां घर आई दियां ते कुड़ियां घर आंदियां ते फ्ही भरजाई तुसबी जाओ इयां रक्खड़ी असैं मिली जुलियै सारे ध्योहार बनाई ओड़ने बाकी जेह्ड़ी दिवाली ही ते दिवाली अस गली म्ह्ल्ले आह्लें कन्नै बनाने रली मिलियै कट्ठे सारे पैह्लैं रुट्टी शुट्टी बनाइयै दिये शिये इक दुए गी अवाजां मारियै दिये लाइयै फ्ही सारें कट्ठे चौंक च कट्ठे होना अपनें अपनेे घर जेह्के बच्चैं बम्ब शम्ब कट्ठे कीते दे होने ओह् सारे इक जगाह् रक्खने ते बड्डें बड्डें अग्गैं होना ते निक्कें निक्कें गी बोलना तुस बी आई जाओ सारे फ्ही उनैं जगैने निक्कें बच्चें गी चक्करियां शक्करियां शुरशुरियां देई ओड़नियां सारें इक दुए दा ध्यान देना कि कोई चोट नी लग्गी जा कुसेगी लग्गी नी जा मिली जुलियै इक दुए गी बाजां मारियै ते रुट्टी शैल रुट्टी बनानी शैल इक दुऐ दै घर मठैई देनी जाना सारैं इयै ध्योहार इयां गै बनाने फ्ही लोह्ड़ी लोह्ड़ी इयां सारें करनां पौृैह्लें जिंदै निक्के निक्के बच्चे होंदे हे उनैं लोह्ड़ी सारै म्ह्ल्लै बंडनी उनैं शैल लफाफे पाइयै घरें गी सारै घरें घरें जाइयै उनें लोह्ड़ी बंडनी फ्ही नमां ब्याह् होए दा होंदा ब्याहें आह्लैं बी एह् ऐ कि लोह्ड़ी सारे मुंगफली रियोड़ियां सब किश कट्ठा करियै ते घर घर जाइयै उनैं इक इक प्लेट भरियै देई आनी सारें गी ते बाकी असैं बच्चें गी दस्सना कि एह् तुआढ़ी नानी ते घरों दा हार सार आए दे शैल बच्चैं जिसलै अग्ग बलनी चौंकै बिच्च लोह्ड़ी बालनी ते बच्चैं बड्डे बड्डे हार पाइयै आना उनेंगी मजाक करना एह् असैं खाना बदाम असैं खाना काजू असैं खने ते उनैं आखनां असैं नी देना अपना हार असैं अपना हांर नी तोड़ना ते असैं पाई रक्खना अज्ज कल बी बच्चे जेह्ड़े बड्डे बड्डे होई ओह् आखदे असें चिप्सें कुरकुरे एह् चाकलेट बनाइयै असेंगी बी हार बनाई देओ ते बच्चे बड़े खुश होंदे मम्मी ओह् आह्ला ध्योहार कदूं आंना जन्माष्टमी आंदी ते ओह् पैह्लैं गै शुरु होई जंदे मम्मी गुड्डा लैना पतंगां लैनियां असैं काईट चलानी चलाना भामैं अवै नी वा धागा लपेटियै कोट्ठै फिरदे रौह्नां कि असैं एह् गुड्डी उडानी ऐ दिखदे रौह्नां बड्डैं भ्राएं गी दिखदे रौह्ना कि आन बड्डे भ्रा आन ते भाईया तलामां पाई देई ओड़ो असैं गुड्डी चाड़नी तलामां पाई देई ओड़ो भाईया भाईया हरें गी फोने कोला दा फुर्सत मिलै तां तां बी इयां दस्सी ओड़दे बच्चें गी कि इयां तलामां पाओ दस्सना इयां ल्हांदे रवो पतंग गी अप्पूं उड्डी जानी ते मम्मी साढ़े कोला दा नी उड्डा दी चलो कुन तुप्पै वा बच्चें गी एह् ऐ कि अस बच्चें गी दसने कि इयां पैह्ले जमाने च बी गुड्डियां शुड्डियां ते होंदियां हां पर अज्ज कल ध्योहारें च गुड्डियां शुड्डियां बी बधाना शुरु होई दे जन्माष्टमी गी रक्खड़ी इयां गै लोह्ड़ी सोह्ड़ी सब कुश सारे ध्योहार कट्ठे मिलियै बनांदे कि बच्चें गी अज्ज बी पता ऐ कि एकता ध्योहार आना ते बच्चे खुश होई जंदे एह् ध्योहार आने आह्ला ऐ घर आईयै पुछदे मम्मी ओह् आह्ला ध्योहार कदूं आना ते अस आखने अस आक्खनें बच्चे जदूं स्कूल एह्की शुट्टी होग एह् तुआढ़ा एह्का ध्योहार आई जाना होली पर इन्ने खुश होंदा चार दिन पैह्लैं गै आक्खी ओड़दे मम्मी ओह् बड़े फलूस लेआयो निक्के फलूस लेआयो निक्के फलूस लेआयो एह् निक्के गुब्बारे न रातीं गै भरियै रक्खी ओड़ने असैं फलूस ना रातीं भरियै रक्खी ओड़ने निक्के निक्के गुब्बारे ना उनैं बाल्टियैं च भरियै रक्खी ओड़नें ते सवेरैं दियां कोट्ठै होना निक्के बच्चे न ओह् बचैरे सोचदे कियां मारचै कोट्ठे दी बनेरियै उप्पर चढ़ी जाना बनेरियै परा दा इयां दिक्खना कि कोई लंघा दा होऐ ते दो चार फलूस चुक्के ते मारना शुरु होई जाना बच्चें गी बस इयै खूशी होनी कि हून बैलून फ्ही रंग घोलने बाल्टिया रंग घोलने कट्ठे चौंकै च रक्खी लैने पंज दे बच्चैं कट्ठे आई जंना पशकारियां कट्ठियां लेइयै ते कट्ठे खड़ोआ जाना लैना च पैह्लैं मिगी रंग मिगी रंग जेह्ड़ा कोई नेईं रंगोंदा दे जेह्ड़े निक्के बच्चे होंदे सारा उंदे पर सुट्टी ओड़दे ते ओह् इन्ने खुश होंदे कि अस रंगोई गे ओह् इक दुुए गी दिक्खियै इन्ने खुश होंदे फ्ही आखदे मम्मी हून केह्ड़ा ध्योहार आना प्ही इयां शुरु होई जंदे फ्ही नराते शराते आई जंदे फ्ही इयां शुरु होई जंदे कैरी शैरी लैनी ऐ ते एह् आखदे एह् केह् करा दे मम्मी अह् केह् करा दे पूजा रूम बगैरा साफ करना सारा ते इयां खेत्तरी लानी खेत्तरी बड्डी होनी जियां नौं दिन होने ते ओह् खेत्तरी शैल तेआर फोन लेइयै उनैं फोटो सोटो खिच्चने फ्ही इक दुए गी सैंड करने कि एह् साढ़ी इस बारी कैरी किन्नी शैल होई दी ही प्ही अज्ज ब्रत ऐ अज्ज तुसैं केह् बनाना ओह् दरेऊ दा आ़टा ओह् नेईं खाना मम्मी काली काली पकौड़ियां बना दियां अज्ज हां अज्ज खीर बननी ऐ हां बड़े खुश जेह्ड़े दिन ध्योहार न सारे गली म्ह्ल्ले आह्लेइत्थें बड़े खुशी कन्नै बनांदे कन्नै सारे मन्दर पंत असेंगी दस्सी ओड़दे अज्ज एह् ऐ अज्ज एह् ऐ उनैं बोटै पर लिखियै रक्खे दा होंदा अज्ज एह्का ध्योहार ऐ एह्का ध्योहार ऐ जनानियां आ दियां जा दियां पुछदियां आ दियां नेईं पता होऐ कुसे गी ते इक दुऐ गी अवाजां मारियै सनाई ओड़दे पाई अज्ज कास्ती ऐ पुन्नमासी ऐ कुश बी होऐ कोई बी दिन ध्योहार होऐ सारे ना इयां मिली जुलियै बनांदे होर मिली जुलियै बनाना ही चाही दा क्योंकि निक्के जेह्ड़े बच्चे न उनेंगी पता तां चलदा अगर बड्डे कुश करन बड्डे बड्डे असेंगी तां पता चलदा साढ़े मां प्यो एह् करदे हे ते असेंगी पता ऐ अज्ज एह् ध्योहार ऐ अज्ज एह् ध्योहार ऐ बाकी एह् ऐ कि जेह्ड़े कलंडर होंदे अपने देस्सी कलैंडर होंदा एह् घर च जरूरी रक्खना चाही दा देस्सी कलैंडरैं कन्नै असेंगी पता चलदा देस्सी ध्योहार कियां कियां बनांदे हे देस्सी गै तिथियां तिथियें गी लोग मनदे हे अग्गै जेे बी कम्म करनां देस्सी तुथियें पर गै करना कोई संगरांध दिक्खी लैनी कोई पुन्नमाशी दिक्खी लैनी कोई मस्सेआ आ दी दिक्खी लैनी एह् सारे लोग दिखदे हे ते बच्चे बी अज्ज कल पुछदे मम्मी एह् ध्योहार कदूं आना असें आक्खनां एह् ध्योहार देस्सी कलैंडरै पर गै दिक्खनां चाही दे